हैलो डॉक्टर साहब नमस्ते एह् मिगी सिर बड़ी पीड़ ऐ मेरा पिच्छला पासा बड़ा गै दुक्ख दिंदा बड़ी गै पीड़ ऐ कन्नै यरो थोह्ड़ियां टट्टियां बी लग्गा दियां आं बस बस बस डॉक्टर साहब उऐ ई

कोई प्रॉब्लम कोई मिगी घरा दा ईलाज दस्सी ओड़ेओ कोई घरेलु ईलाज ओह् अपना पता सनाई ओड़ो कन्नै टैम सनाई ओड़ो किन्ने बजे औना किन्नी फीस लग्गनी एह्बी सुनाई ओड़ो कोई डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा भला होऐ थुआढ़ा कोई होर ढिड्ड बड़ी पीड़ होंदी गैस बड़ी बनदी खट्टा पानी बनदा उप्परै उप्परै गी औंदा इंया चक्कर गै औंदा ना रुट्टी खनोंदी छड़ा चक्कर पिट्ठी बी बड़ी पीड़ ऐ मिगी आं अं'ऊ मानतलाई मेरा ग्रांऽ मानतलाई ऐ मानतलाई मैडम होर किन्ने पैसे लैंदियां केह् फीस लाई दी तुसें चलो ठीक ऐ बड़ा बड़ा भला होऐ थुआढ़ा